دہلی میں کمیڈی مشہور کلب دا لاک اسٹور دوارکا میں اکشرا تھئیٹر بابا کھڑک سنگھ مارگ ہیپی ہائی شاہ پور کیٹ گلی اسٹوڈیو حوض خاص کمیٹی دا کمیٹی تھئیٹر دہلی